ہاں کتابوں کے علاوہ میں بہت ساری میگزین بلاگ اور اخبار کو روزمرہ کی زندگی میں پڑھتا رہتا ہوں ان میگزین اور بلاگ اور اخبار کی پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا ذہن کھلتا ہے ہمارے ذہن کی نشوو نما ہوتی ہے ہمارے ذہن میں پھرتی اور چستی آتی ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں ترقی ہوتی ہے اس وجہ سے میں میگزین بلاگ اور اخبار کو پڑھتا رہتا ہوں میگزین میں میں جو ہے الطبیان جو ہے یہ جامعہ سنابیل سے نکلتا ہے اسے پڑھتا ہوں اسی طرح سے دعوت نام کا ایک میگزین نکلتا ہے اردو میں اسے پڑھتا ہوں اسی طرح سے جو ہماری دنیا ایک میگزین نکلتی ہے اس کو میں پڑھتا ہوں اس میں بچوں کے مضامین ہوا کرتے ہیں نہایت ہی علمی اور نصیحت آمیز اس میں موضوعات آتے ہیں انہیں میں پڑھتا ہوں اسی طرح سے ایک عربک کا مجلہ آتا ہے توعیہ کر کے اسے میں پڑھتا ہوں اسی طرح سے جامعہ سلفیہ سے ایک مجلہ نکلتا ہے عربک کا اسے پڑھتا ہوں اسی طرح سے ایک عربی عربک اخبار ہے الریاض کے نام سے میں اسے پڑھتا ہوں جہاں پر مجھے سعودی حکومت یا سعودی کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے وہاں کے بارے میں مکمل جانکاری ملتی ہے اسی طرح سے میں ایک اردو کا اخبار انقلاب کے نام سے آتا ہے اخبار مشرق کے نام سے آتا ہے اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں انہیں میں میں شکیل شمشی ایک ہیں ان کے بلاگ کو پڑھتا ہوں ساجد ودود ہیں ان کے بلاگ کو پڑھتا ہوں اور اسی طرح سے انگلش اخبار میں میں جو ہے نیوز پیپر میں دا ٹائمس آف انڈیا دا ہندو ان تمام اخبارات کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ولڈ کی جانکاری لینے کی کوشش کرتا ہوں